जीअं त हाणे महांगाई ॾाढी वधी वई आहे पहिरियों जे टाइम खां ऐं हाणे जे टाइम खां ॾिठो वञे त पहिरियों सोनु कपिड़ो लटो खादो पीतो पढ़ाई सभु कुझु ॾाढो सस्तो हूंदो हुओ ऐं हाणे जे बेट में ॾिठो वञे त हाणे हर हिकु शइ ॾाढी महांगी थी वई आहे पहिरियों जे टाइम ते सोनु एॾा सस्ता हूंदा हुआ की कंहिंखे टेंशन ई न हूंदो हुओ की मां पंहिंजी धीउ जी शादी में कीअं कंदुमि छा कंदुमि ऐं हाणे जे टाइम ते त सोनु त वठु आम माण्हू सोन वठण जी सोचे ई कोन थो हुन खां पढ़ाई पहिरियों सिर्फ़ु पढ़ाईअ ते ई माण्हुनि जो ध्यानु हूंदो हुओ की ॿारनि खे पढ़ाइणो आहे पढ़ाइणो आव ऐं हाणे हाणे जे टाइम में त ईअं थी वियो आहे की पढ़ाई त पोइ जी ॻाल्हियूं आहिनि पहिरियों स्कूल में डोनेशन ॾियणो आहे कहिड़े वॾे स्कूल में वियारणो आ त हाणे जे त हाणे जे टाइम में तुलना ॾाढी थी वई आहे की तूं हिन स्कूल में वेहारो थी मां त हिन स्कूल में वेहारो आहे पढ़ाईअ खे त कोई महत्व ॾे ई नथो हुन खां पोइ असांजो घर जो सीदो खादो पीतो सिलेंडर हुन जा दाम त एॾा थी विया आहिनि त आम माण्हू त सोच में ई मड़ी थो वञे की टे वेला असां खाईंदासीं कीअं पहिररियों जे ज़माने में हिकु माण्हू कमाईंदो हुओ सॼो घरु खाईंदो हुओ ऐं हाणे जो टाइम अहिड़ो आहे की सभु कमाइनि था पोइ बि ओहिड़ी ज़िंदगी नथा जी सघनि जेतरी पंहिंजे मनपंसदि जी ज़िंदगी जीअण चाहिनि था हुन खां पोइ कपिड़ो लटो कपिड़ो लटे जे लाइ त छा इहो चइजे ऑनलाइन बिज़नेस अहिड़ा थी विया आहिनि की दुकाननि ते ग्राहक चड़े ई कोन थो दुकान ते वञण जी सोचे ई नथो घरु वेठे ई हुननि खे सभ मिली थो वञे उहो ॿाहिरि छो वेंदा भले ऑनलाइन में चारि अघ चारि पैसा ॿ वधीकु ॾियनि था लेकिन दुकान ते नथा वञनि की भई ग्राहक दुकान ते वेंदा त ग्राहक ग्राहकी ॿि थींदी ऐं तव्हांखे ॿि उहा सही अघ सां सही कपड़ो मिलंदो त ऑनलाइन बिज़नेस जे करे धंधे ते ॾाढो फर्क़ु पंहिंजी वियो आहे हिन करे महांगाईअ जे करे आम आदमी त जीअण जे बारे में पोइ थो सोचे पहिरियों सोचे थो की असां कीअं कंदासीं छा कंदासीं पढ़ाई महांगी सोन महांगो खादो पीतो महांगो कपिड़ो लटो महांगो त कीअं पहिरें जे ज़माने में सिर्फु माण्हू जीअंदो हुओ काई टेंशन न हूंदी हुई हाणे टाइम में ईअं थी वियो आहे की हिन लाइ पैसो हुन लाइ पैसो महांगाई महांगाई महांगाई छा करे सघिबो आहे